हम बाजै छी जे मतलब गायके पशुके बारेमे जेकि आजकल देखै छी जे मतलब ई छोटका जे मियाँ सब जे होइ छै ने ओऽ कि कहे छै कसाइ जे होइ छै कसाइ जाकऽ मतलब काटि दै छै अथि करि दै छै पशुके लेकिन पशुके काटना नहि चाही हमरा सभ अपना सभ पशुके गायके माता समझै छी जेकि हमरा माता समझै छी जे कि गायके बच्छा होइ छै मतलब बच्छा होइ छै तऽ ओकरा जाइए कसाइ सब जाकऽ काटि देइए ई नहि जे कहै छै पशुके पालिके कि कहे छै ओकरा बैले बनाकऽ यऽ कुछ भी करिके ओकरा राखै छी ई पशु पशु आखिर पशु होइ छै ओकर मूँहमे बोली नहि होइ छै तऽ ओकरा जाकऽ कसाइ सब जा कऽ काटि दै लेकिन काटना नहि चाही बस ओकरा अपना मतलब राखना चाही जेना भैंसेके होइए पारा पारा होइए तऽ बस ओकरा कि करैए तऽ जाकऽ कसाइ सब जाकऽ काटि दैए तऽ एना नहि करना चाही कसाइ सबके अपनो सब जे छी मैथिल ब्राह्मण अपन सबके तऽ काटनो नहि चाही अपना सभके तऽ कि कहे छै राखना लेकिन ओ सभ भी मतलब अन्याय पर सब रोकना रोक रोक करना चाही ई सभ पर कसाइके